जय झूलेलाल मां पहिरां जूनियूं पिचरियूं ॾिसंदी हुयमि उन में हेमा मालिनी शर्मीला टैगोर मुमताज़ सहे साधा लटा पाईंदियूं हुयूं ऐं उहे लटा मूंखे साधा ॾाढा वणंदा हुआ पोइ वरी मां उहे साधा लटा पाए शादीअ में वे वेही हुयमि उते मूंखे सभई ईअं पई चयनि त तू हेमा मालिनी थी लॻे ऐं वरी वॻो हेड़ो सुठो पातो सिंपल जीअं माना मुमताज़ जो वॻो पातो हुयो त वरी ओड़ो ई मां वॻो घर में पंहिंजो सिबियो हुयो पोइ वरी वरी ॿी शादीअ में वयमि त उहो उहो हुते बि चयनि पयूं त मुमताज़ वांगुरु वॻो पातो अथई ॾाढो सुठो लॻो ॾाढो सुठो थो ठहई